हिंदी भाषा भारत देश की मातृभाषा है और यह भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है यह भाषा धीरे धीरे बहुत बढ़ चुकी है जो जिन राज्यों की लोकल भाषा थी वहाँ की लोकल भाषा के साथ साथ ये भाषा भी काफ़ी जादा प्रयोग में आने लगी एवं आज तक इस भाषा में ऐसा हो चुका है कि मिक्स शब्द बहुत हो चुके हैं हिंदी भाषा में मालवी गुजराती मराठी सभी के शब्द प्रयोग किए गए उर्दू अंग्रेजी के भी भाश शब्द ले चुक हो चुके हैं आज हिंदी को हिंग्लिश भी कह दें तो कोई बुराई नहीं है और लोगो को इसी को बोलने में काफ़ी सरल महसूस होता है न कि शुद्ध हिंदी बोलने में शुद्ध हिंदी के शब्द कहीं प्रकार से लोगों को कठिक कठि कठिन लगते हैं और वो बोलने में उन्हें परेशानी होती है चूँकि कुछ शब्द किसी अन्य भाषा के उन्हें सरल लगते हैं तो वो बोलने लग जाते हैं इसलिए आज हम हिंदी जो बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी न होकर एक मिक्स हिंदी है पर फिर भी लोगों को हिंदी बोलने में काफ़ी सरल लगती है मिक्स हिंदी ना कि शुद्ध हिंदी शुद्ध हिंदी बोलना बहुत ही कठिन है क्योंकि उसकी शब्दावली बहुत जादा अलग है और वो लोगों को पता भी नहीं है